अच्छा भाइया इक बारी में चली गेआ घरों सोचियै महां अज्ज चलने आं कुदै लम्में टूर उप्पर बैठी गेआ जी शाम्मी ट्रेना कटरे दी अग्गें पुज्जे कटरै ते कराइयां टिकटां शिकटां कार्ड शार्ड ले माता दे चलने आं महां ट्रैेकिंग करने आं थोह्ड़ी मती ओह् भाइया खड़ी टक्कियां न उत्थैं कदें पौड़ियां कदें दूआ लम्मां रस्ता अच्छा निक्के निक्के ञ्यानें पेदे दौड़ा स्याने बजुर्ग चले दे डंडे लेइयै अद्धी माता चली दियां फिर ते कोई घोड़े पर चली दियां कोई पालकी च चली दियां केईं ज्हाजे च जा दे साढ़े जेह् गरीब पैदल गै चलना उ'नें अच्छा खड़ियां टक्कियां कदें बांदर आन कदें मोंगली आन कदें घोड़े आन उत्थूं अच्छा गड्डियें पर गड्डियां चलन पुज्जी गे अच्छा बल्लें बल्लें करदे पुज्जी गे फिर अद्ध कवारी दिक्खेआ उद्धर दा थोह्ड़ा मता बातावरण अच्छा ठंड जेह्ड़ी ठंड हाय मेरे तौबा फिरी लेआ कंबल उत्थूं दा महां चली गे हून अग्गैं पिच्छें कुदै गे अग्गैं दर्शन करन लग्गे लैन च बड़े अद्ध कवारी आह्ले ओह्दे च सुरंग च कीते दर्शन थोह्ड़े जेह् उद्धर निकले बाह्र ते अहें फोटो फाटो खचाने न कुदै खिच्चे फोटो फाटो भिरी ओह्दे बाद बैठे थोह्ड़ा देर उद्धर रोटी शोटी खाद्धी ते बापस चली पे बल्लें बल्लें अच्छा चलदे रेह् चलदे रेह् अग्गैं इक जनानी लब्भी ते ओह्दी बांदरें चप्पल ई खोही लेदी बांदरैं ने चाढ़े दा चक्कर जनानी गी ओह् निं देऐ चप्पल जनानी बत्थेरे बट्टे मारन उसी पर ओह् निं देऐ चप्पल अच्छा फिरी कोई पंज दस मिन्ट बाद उन्नै आपूं सुट्टी ओड़ी चप्पल बांदर न ते जनानी दी कुदै खलासी होई जनानी डरी दी चली गेई जनानी ते असीं बी चली गे फिर बल्लें बल्लें चलदे गे चलदे गे अहें चाह् पीनी ऐ कुदै बड़ी मश्हूर चाह् आह्ली उत्थै रेह्ड़ी ऐ इक पीती चाह् उत्थें ते पीती चाह् चूह् पीती ते चले पे बापस उप्परै गी बल्लें बल्लें बल्लें करदे पुज्जी गे उद्धर ते फिरी न्हाते धोते न्हाना सुआह् कन्नै ठंड गै बड़ी ही धोता मूंह् मांह् ते चली पे अग्गैं चप्पलां चुप्पलां खोह्लियै अच्छा ठंड पैर ठंडोन लग्गी पे लैन च चैकिंग शैकिंग कराई ते चली गे लैन च बड़ी भारी लंबी लैन ही कीते फ्ही दर्शन दुर्शन पुज्जी गे दर्शन दुर्शन कीते फटाफट कड्डने आह्ली गल्ल कीती दर्शन करियै कड्डने आह्ली गल्ल करदे निकली गे फिरी फिर महां रात बी कट्टनी ऐ कुदै फिर उत्थूं दर्शन करियै निकले ख'ल्लै ते उत्थें परदे च कुदै उत्थें जगह् ही इक मास्सा हारा साइडै पर उत्थें पाई लेई बिस्तरा ते उत्थें गै लेटी गे सवेरै उट्ठे ते टुरी पे बल्लें बल्लें ख'ल्लै गी फिरी अच्छा घरै आह्ले फोन करन कुद्धर पुज्जे कुद्धर पुज्जे सनाया फिर उद्धर पुज्जे ते पुज्जी गे अगलै दिन घर फिरी अग्गै घूमें शूमें ले कोई अखरोट बर्फियां बदाम काज़ू बिस्कुट लेता घरै बास्तै प्रसाद प्रशूद बगैरा शगैरा सब कुछ लेता ते पुज्जी गे फिरी घरै ते जेह्ड़ा उप्पर दा बाताबरण ऐ इन्ना ई शैल ऐ में जेह्ड़े बंदे नेईं गेदे में उ'नेंगी गलां इक बारी तुस चक्कर लाई आओ तोआढ़ा आने दा मन गै नी करना ख'ल्लै गी तुसें सोचना उत्थें गै रैह्ना असें मतलब इन्ना नज़ारा ऐ नी उद्धर ठंडा लाका है न फस्ट क्लास ते जेह्ड़ा साढ़ा सफर हा बड़ा गै जादा शैल रेहा साढ़ा सफर